बाइक के द्वारा में राजस्थान के कई जिलों के अंदर गया हूँ और मुझे बाइक से जाने के लिए न तो किसी ने कहा और न ही सुझाव दिया है और बाइक द्वारा में अलवर जयपुर जोधपुर उदयपुर और भिवाड़ी रेवाड़ी तक में गया हूँ और मुझे जब भी आवश्यकता पड़ती है और मुझे जब दिखता है कि आर्जिन्ट काम है तो मैं बाइक से ही निकल जाता हूँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बस या ट्रेन से जाने में मैं बहुत ही एक दिक्कत आती है कई बार बसों का टिकट नहीं मिलता और ट्रेन में टिकट नहीं मिलता